हलो जी मैं बात कर रही हूँ बताइए मैम वैसे आपके बेटे की ऑलरेडी चार पाँच छुट्टी मन चुकी हैं पूरे मंथ में और एक्ज़ाम भी आ रहे हैं उसके तो छुट्टी देना थोड़ा मुश्किल है मैम आप समझिए इस चीज़ को क्योंकि आप भी जानती हैं एक्ज़ाम आ रहे हैं बच्चे के

आपकी बात सही है कि मैम बच्चों को घर नहीं छोड़ सकते पर मैम वैसे ही आपका बच्चा थोड़ा बीक भी है पढ़ने में कमज़ोर है तो इसलिए मैं कह रही हूँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके बच्चे को मतलब छुट्टी दे देते हैं इस बार हम आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा अच्छा वैसे बताइए मैम आप कब जा रही हैं हाँ ठीक है मैं कर दूँगी आप मुझे डेट बता दीजिए तो मैं उस हिसाब से फिर अपने अथोरिटी से बात कर लूँगी

जी ठीक है मैं अपने ऑथोरेटी से बात कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो इस चीज़ के लिए परमीशन देते हैं या नई वैसे कोशिश करूँगी कि आपके बच्चे को छुट्टी मिल जाए चार दिन की पर आप मैम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अभी उसकी पढ़ाई छूट जाएगी एग्ज़ाम भी आ गए हैं सर पे तो इसलिए जी ठीक है मैं बताती हूँ आपको